जोंनि गामियाव गोबां मानसिफोरानो फालांगि खालामो आरो फालांगि खालामनायजों न'खर सोलियो गथ' गथाय फोरोङो बेसोर बेफार फालांगिरिफोरा आइजोफोरबो दङ आरो हौवाफोरबो दङ आथिखालाव गोबां मानसिफोरानो बेफार खालामनानै जिउ खांदों बेफार खालामनायजों रां मोनदों आरो रां मोननानै न'खराव मुलाम्फा जादों आरो जोंनि गामियाव सानै साथाम मानसिफोरा मैगंनि बेफार फालांगि खालामनानै दिनैसिम बिसोरो गोबां नाम आरो रां खामायनो हादों बिसोरखौ नुनानै गुबुन गामिनि मानसिफोरा जोंनि गामिनि बेफार खालामगिरिफोरखौ बाख्नायदों आरो बिसोरनि बेफार फालांगि खालामनाय आदब खायदाफोरखौ बिसोरबो बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हास्थायदों मानोना बेफार फालांगि खालामनानै बिसोरनो दिनै गसंथानानै दङ बिसोरनि न'खरफोराव आरो बिसोरनि गुबुन गुबुन नांगौफोराव बेफार फालांगि खालामनानै बिसोरो सहाय मोनदों बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामग्राफोरखौ जों मान सनमान होनांगौ